ए आब' नों दखानाव मैगं फानो दा ए आं दा एकथासोआव थांगोन ना ओमफ्राय मा मा मैगं दङ ओमफ्राय ए ओमफ्राय केजिआव बेसे लागोनथाय आं बुरजायैनो लाबोगोन ए दे गासिखौबो नोङो एसे खम लायोबा एसे एसे आं गासिखौबो लाबोगोन आब' लांगोन दे हो एकथायाव

बिदिनो जि दायो फुङाव मैगं बेफार गेलेयो फुङाव

ए मोना बिदिनो आंनाबो जेरै नोंनिबायदि खस्थ' बिदिनोखाना जेरै सि दानाय जेरै मैगं लायनायावबो थाइम नांगौ सि दानायाव दसे सम खालामनाय

दङ खासि मानसे बुन्दा मासे दं माबा जोख्लि मासे

रायलायनाया